महाराज अस होली बी मनाने आं दवाली बी मनाने आं रक्खड़ियां मनाने आं ट्टिके मनाने आं अस मतलब ए जिन्ने बी त्यहार न पूरे इंडिया बिच्च अस सारे मनाने आं हून ते ओह्दे थोह्ड़े चिरे दे केह् नांऽ हून ते जियां रक्खड़ियां होई गेइयां ही फ्ही अस छुट्टी लेइयै भैनैं दै घर गे भैनैं दै घर गे ते मठेआई बगैरा लेइयै गे उन्नै रक्खी दी ही अस इत्थुआं पैहे लेइयै गे महाराज तुेंगी पता गै भैनां बलगा दियां होंदियां कोल्लै रक्खड़ियां आन ते चार पैसे लब्भन होर केह् ते असें रक्खड़ियां बगैरा पोआइयां ओह्दे बाद पैहे दित्ते टिक्का छिक्का लुआया पूरा बगैरा जे बी रूट्टी बगैरा खाद्धी भैनें कोल ते ओह् त्यहार उस स्हाबें दा होएआ हून आने आह्लियां दवालियां ओह्दे बाद दवालियां बाद ओनियां गै होंदियां न ओह् दवालियें कोला पैह्ले गै बम्ब शम्ब निक्के बच्चे फाड़ना शुरू करूड़दे एल्लै छड़े बम्ब शम्ब फाड़ा दे बगैरा ते हून तुसें पता गै हून कोई निक्की मुट्टी केह् ना जे तुस मार्किट च निकलो ते बाह्र बम्ब दे स्टाल पैह्लें गै लग्गी गेदे हून तुस अस जेल्लै निक्के होंदे साढ़े टैमै र इयै होंदा कि बम्ब बगैरा फाड़ना बगैरा एह् बो केह् नांऽ गोल बंदुकड़ियां लैनियां उंदे च रीलां पानियां ओह् फानियां असें बी निक्के होंदे बड़ा सारा एह् कीते दा अस फेस्टिवल डे उप्पर इस स्हाबे मनानें आं अस शामीं बेल्लै पूजा करनी सवेरे पूजा करनी भगवान दी मठेआई बगैरा चढ़ानी उनें शुक्रिया अदा करना के साढ़ी जिंदगी च इन्ना किश स्हेई रक्खेआ तुसें असें ई एह् सब किश तुसें दित्ता साढ़ी जिंदगी स्हेई रक्खी ओह्दे आस्तै उनेंगी शुक्रिया करना होर उनेंगी इक साफ स्थान देना उनेंगी साफ कपड़े देने उनें केह् नांऽ मंदर बिच्च बी थोह्ड़ा किश चाढ़ना आटा चाढ़ी ओड़ेआ चौल चाढ़ी ओड़े जां चार पैहे चाढ़ी ओड़े जा पंतै गी देई ओड़े जां कोई पूजन कराउड़ेआ एह् सब चीजां अस अपने फेस्टिवल उप्पर करने होन्ने होर एह् आ'ऊं एह् बी गल्ल आखना कि तुसें बी एह् करनियां चाहिदियां होर जिंदगी च सारें गी एह् अवेयरनेस फलानी चाहिदी कि हमेशां अपने त्यहार गी धूम धाम कन्नै खुशी कन्नै भगवान दा नांऽ लेइयै मनाना चाहिदा ता कि थुआढ़े जेह्की ऐ कि थुआढ़ा परोआर खुश रोऐ होर ओह्दी भगवान पर शरधा बनी दी र'वै